بائیکر کے طور پر مجھ کو جن سب سے بڑے چیلنجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے سب سے بڑا چیلنجیز جو ہے وہ ٹریفک ہے ٹریفک میں جب گاڑی پھنس جاتی ہے تو کا بہت بہت دیر تک اسی میں پھنسا رہنا پڑتا ہے اسی طرح خراب روڈ بھی بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں کیوںکہ جب روڈ خراب ہوتے ہیں تو ہم بائیک کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے بائیک خراب بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسی طرح تنگ سڑکیں جو ہیں گلی وغیرہ میں بھی بائیک چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سارے چیلنجیز ہیں خراب ٹرافی خراب سڑکیں تنگ سڑکیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر قابو پانے کے لیے ہم ایسے سڑک یا ایسے روڈ استعمال کرتے ہیں جس پہ ٹرافک نہ ہو سڑک بھی خراب نہ ہو اور تنگ نہ ہو